राजस्थान के संस्कृति के हमारे प्रमुख तत्व जैसे होली दीपावली रक्षा बंधन ये सारे ही त्यौहार यहाँ पे धूम धाम से मनाए जाते हैं और इनमें हम उत्साह से मनाते हैं और सबसे लोकप्रिय जैसे हमें दीपावली और होली दीपावली के दिन दीपावली जब आती है तो उससे पंद्रह दिन पहले हम हमारे घर में सारी सजावटें करते हैं घर को सजाते हैं लाइटें लेके आते हैं फिर लाइट को सारे घर में हम अच्छे से सजाते हैं डेकोरेट करते हैं हर एक कोने को सफ़ सफ़ाई करते हैं घर को कलर करते हैं और जैसे बच्चों बच्चे भी इन्हें धूम धाम से मनाते हैं बच्चे पटाके वगैरह ले के आते हैं दुकानों पे जाके हम भी सॉप पे जाते हैं और वहाँ से अलग अलग कलर अलग अलग तरह के कलर लेके आते हैं फिर घर में जब दीपावली आती है तो हम रंगोली बनाते हैं और सब जब दीपावली से पहले हम धनतेरस की गोवर्धन जी की पूजा करते हैं गोवर्धन जी की पूजा करते हैं उसके बाद दूसरे दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और जब लक्ष्मी जी की पू पूजा का समय होता है तो हम सारे परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं पूजा की थाल रखते हैं उसमें जो चाहिए ज़रूरत की चीज़ें वहाँ रखते हैं और सभी बैठ के आरती करते हैं और उस उस समय हमारा सारा परिवार एक साथ होता है और हम लक्ष्मी जी की पूजा लगभग हम लंबे समय तक करते हैं और लक्ष्मी जी की जैसे सफ़ेद वस्त्र पीला वस्त्र वो बिछाते हैं और माला लेके आते हैं वो भी उनको चढ़ाते हैं प्रसाद लेके आते हैं और जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो उसके बाद हम उसके बाद हम सारे बाहर जाके पटाखे जलाते हैं इस दिन हमारे घर में बहुत सारे मिठाइयाँ पकवान आदि ये सब बनते हैं उसके दूसरे दिन हम हमारे रिश्तेदारों के घर जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं पैर छूके उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं और उसके एक दो दिन बाद फिर भाई दूज भी आती है उसमें हम अपने भाई को भाई दूज की बधाई देते हैं ओर हमारे भाई भी हमें खूब सारे गिफ़्ट भी देते हैं और अब होली होली के दिन भी होली भी जब आती है उसके थोड़े दिन पहले हम सफ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं जब सफ़ाई शुरू करते हैं तो उस दिन अलग अलग तरह के कलर फिर अलग अलग तरह के बच्चे कलर लेके आते हैं उसमें सारे कलर प्राकृतिक होते हैं और होली के दिन सारे बच्चे एक इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को बड़े प्यार से कलर लगाते हैं होली के दिन हम सारे रिश्तेदार एक साथ मिलकर ही एक दूसरे के साथ प्यार से त्यौहार मनाते हैं और होली और जैसे रक्षा बंधन है रक्षा बंधन के दिन रक्षा बंधन के दिन भी हम एक दूसरे भाई को राखी बांधते हैं